जय झूलेलाल मां जॾहिं वॾे ॾौर ते वेंदी आहियां पंहिंजी बाइक खणी करे त हुनमें मां इहो ध्यानु ॾींदी आहियां की मां एक्स्ट्रा पेट्रोल हुजे मूं वटि हिकु एक्स्ट्रा टाइर हुजे छाकाणि त पंचर ठहिण जा घणा चांस थी पवंदा आहिनि रोडनि ते त हिकु एक्स्ट्रा हुजनि सेफ्टी वास्ते ज़रूरी आहे साण हिकु कपिड़ो हिक ॿ कपिड़ो साफ़ सफ़ा करण लाइ साण नट बोल्ट जेको थींदो आहे इक्विपमेंट्स जेको बेसिक बेसिक शयूं जेको आहे असांखे ज़रूरी खपंदियूं आहिनि असांखे लंबे दौर ते वञनि ते त हुओ असां पंहिंजो पाण ई करे सघंदा आहियूं पैट्रोल त हूंदी पाण वटि त सेफ्टी आ छाकाणि त वॾे दौर ते वञण ते वॾा वॾा हाइवन ते पैट्रोल पम्प ॾाढा घटि हूंदा आहिनि ऐं डिस्टैंस ॾाढे वॾे लंबे डिस्टैंस ते हूंदा आहिनि त पोइ हुन करे असांखे पंहिंजी सेफ्टी पंहिंजे सां संभाले करे हलणी पवंदी आहे थोरो खाधो पीतो पाणी साण एक्स्ट्रा नंढे बैग में साण खणी हलणो पवंदो आहे हेलमेट हुअण जरूरी आहे एक्स्ट्रा कपिड़ा लटा खणी वञण हिक अधि पेअर हुजनि ज़रूरी आहे ऐं साण पंहिंजो पंहिंजो हवा भरियल हुजे सभु चैक करे करे सभु चैकअप करे करे बाइक जी पोइ ई अॻिते निकिरनि ज़रूरी करे हलणु खपे जय झूलेलाल